ड्रॉइंग क्लास की बात करें तो कभी कभी कॉम्पटीशंस में मैंने जब भी भाग लिया तो मैं वहाँ पर गई मैंने अपने से बेहतर बेहतर लोगों को और अपने से जो भी मतलब मुझसे थोड़ा सा कम अच्छा करने वालों लोगों से मैंने उनके अनुभव सीखे वह किस तरह से करते हैं उनके नए नए स्टाइल्स को मैंने सीखा कि वह किस तरीके से बनाते हैं और उनके ड्रॉइंग में कुछ नया देखने को मिला तो मैं उसके बारे में जान